महाराष्ट्र जे हिकु अहिड़ी जॻह आहे जा न सिर्फ़ मराठा सभु किस्मु जा माण्हू रहंदा आहिनि सिंधी हुजे गुजराती हुजे पंजाबी हुजे मद्रासी हुजे सभु माण्हू रहंदा आहियूं त हिन हिकु ॿिए जे रीज़न जी रिस्पेक्ट कंदा आहियूं ऐं हिन हिकु ॿिए जी फेस्टिवल मल्हाईंदा आहियूं हुन जे डांस सिंधीयुन जो चेटी चण्ड जो मेलो हुजे ऐं मराठी पिक्चर हुजे या डांस हुजे मराठी थिएटर में सिंधी थि थिएटर बि लॻंदासि लॻंदा आहियूं ऐं असां सभु हिकु ॿिए जा फेस्टिवल इंजॉय कंदा आहियूं